साढ़े एरिया बिच्च बिजनस करने ताईं जो जो बी रिसोर्स ऐ ओह् सारे नैचरल जेह्ड़े रिसोर्स ऐ ओह् सारे बोह्त सारे न साढ़े इत्थै बड़ी बड़े मतलब कि बे स्हाबै दे रिसोर्स साढ़े इत्थै पाए जंदे न जुदे जेह्ड़े असें बिजनस बिजनस बिच्च यूस करी सकने ते जेह्दे कन्नै अस कमाई करी सकने जिन्ना तुस लाई लाओ अम्ब होई गे साढ़े इत्थै अम्बा दे बूह्टे बड़े न ठीक ऐ ओह्दे उप्पर केईं प्रकार दे अम्ब उगदे न कोई दशैह्री अम्ब कोई माल्टा अम्ब कोई तोता अम्ब कोई किश ते ओह् हर हर इक अलग अम्ब दी अलग पैह्चान ऐ ते उस अलग पैह्चान दे उप्पर अलग अलग रेट उप्पर ओह् बिकदे न जिन्ना सारे कोला मैहंगे होई गे दशैह्री तोता एह् सब्भ मैंह्गे अम्ब न ठीक ऐ एह् असानी कन्नै साढ़े इत्थै ते म मिली जंदे न ते जिन और कच्चे अम्ब बी होंदे न जेह्दा अस चार पाई सकने पूरे साढ़े एरिया बिच्च बड़ा अम्ब ऐ जिन्ना में थोआनूं पैह्लें गै सनाया ते बड़े लोक आइयै इद्धरूं शैह्रा दे आइयै कच्चे अम्ब लेई जंदे न घर चार पाने लेई कुतै जेह्ड़ा ओह् अम्ब जिन्ना साढ़े कोला कच्चे अम्ब खरीददे न ते ओह्दी जगह् ओह् सानूं पैहे दिंदे न ते ओह् सानूं बिजनस गै चली पौंदा साढ़ा इक टाइप दा ते और साढ़े इत्थै फ्रैश पानी बी थ्होंदा और जेह्ड़ा असें फ्रैश पानी बी थ्होंदा जेह्ड़ा नैचुरली जमीनां दे बिच्चुं औंदा साढ़े इत्थै टयूबवैल बने दा ऐ फ्रैश पानी औंदा ऐ उस जांच बी होई ही उस पानी दी सरकार दे बंदे आए हे ते उ'नें एक्सीलैंट दित्ता हा भला इस पानी दा टेस्ट बी बड़ा शैल ऐ ते में और हैल्दी पानी ऐ कोई बी एह्दे बिच्च कोई कुछ ए ऐब चीज नेईं ऐ खराब चीज नेईं ऐ ते केईं बारी जिन्ना साढ़े एरिया च केईं ऐसे ऐसे घर न जिं'दे पानी नेईं औंदा जां कोई कम्म होए जां कोई फं ओ फंक्शन होए उं'दे क घर पानी मुक्की जंदा ते ओ ट्रालियां भरी भरी ओह् पानी लेई लैंदे न ते ओह् ट्रालियें दा जिन्ना ओह् सानूं प रेट देई ओड़दे न जिस स्हाबै दी ट्राली ते उस स्हाबै दा पैहे जिन्ना फार एक्साम्प्ल ज्हार रपे ट्राली बारां सौ ट्राली ते अह् उ'नें गी पैहे दिन्ने ते ओह् सानूं पानी देई ओड़दे ट्राली ट्राली ते उस पानी दा उपयोग जिन्ना ब्याह् होई गेआ कोई ओह्दे बिच्च बी होई जंदा लोग बाटरकूलर भरियै बी लेई जंदे न जेह्ड़ा उत्थै कैम्पर लाई ओड़दे न जुदे कन्नै लोकें दा पानी दा जेह्ड़ी समस्या ओह् बी पूरी होई जंदी ऐ ते सानूं पैहे थ्होई जंदे ओह्दे बदले इन्ना साढ़ा बिजनस चली पौंदा ते हैल साढ़े इत्थै हैल बी साढ़े इत्थै हैल बी लब्बी जंदा जिन्ना गोहा गौं बगैरा जिन्नियां मंझ बगैरा एह् सब्भ जुल्लै गोबर करदियां न ते उस्सी अस किट्ठा करियै स्टोर करी लैन्ने होन्ने ठीक ऐ फिर जुल्लै अस उस्सी स्टोर करी लैन्ने होन्ने ओह्दा बनी जंदा हैल जेह्ड़ा नैचुरल ऐ नैचुरल होई जंदा उस्सी जेह्ड़ा अस किट्ठा करी लैन्ने होन्ने इक जगह् ते ओह् नैचुरल हैल बनी जंदा जेल्लै फिर ओह् असें अग्गे लोकें दिन्ने होन्ने जेह्ड़ा उ'नें प्रयोग करना होंदा अपने खेतरें बिच्च जिन्ने बछाना होंदा ल लाना होंदा जो बी उ'नें करना जिस कम्मा मुजब उ'नें गी चाहिदा अस उ'नें गी बेची ओड़ने होन्ने ते इक हैल बी स ऐसा जरिया ऐ जेह्ड़ा साढ़े नैचुरल रिसोर्स गै ऐ ओह् बी जेह्ड़ा सानूं फायदा दिंदा बिजनस बिच्च पै सानूं पैहे थ्होंदे ओह्दे बदले ते होर लकड़ियां बी बड़ियां साढ़े एरिया बिच्च हून जि'यां केईं बड़े गरीब लोग न उं'दे घर गैस गुस बगैरा नेईं ऐ गैस दा तुसें गी पता रेट किन्ना ऐ ञारां सौ बारां सौ तेरां सौ ते आम आदमी जेह्ड़ा ओह् नेईं उस्सी लेई सकदा है गैसा गी ते ओह् बालन दा प्रयोग करदे न मतल बालन होंदा कि लकड़ियां होंदियां ओह् सुक्की लकड़ियां जेह्दियां ओह् जिनें गी उस्सी ओह् जिनें गी बालियै अग्ग लगदी ते ओह् अग्ग उप्पर अपनी रुट्टी बगैरा बनांदे ऐ ते केईं लोग एह् जेह्ड़ा गैस ऐ ओह् मैंह्गी होंदी ते बालन सस्ता होंदा थोह्ड़ा ते ते ओह् गैस दी जगह् बालन लैना ओह् ठीक समझदे न भला उं'दे नां पैसे जैदा बेस्ट बी निं होऐ ते जेह्ड़े बालन बेचदे ऐ उ'नें गी बी फायदा होई जंदा उं'दा बी बिजनस चली पौंदा शैल ते ओह् बी चार पैसे कमाई लैंदे न इन्ना करियै होर बी बड़े न नैचरल रिसोर्सेज कन्नै हून जिन्ना साढ़े इत्थै पत्थर बी बड़े मात्रा च न साढ़े इत्थै ब बड़ियां खड्डां न ते बड़े पत्थर न साढ़े इत्थै ते बथेरियां ट्रालियां टिप्परां औंदियां न ओह् भरोचदियां न शैल ओह् उद्धरा नैचुरली लेई लैंदे ऐ ओह् बड़ा पत्थर ऐ ते ओह्दे उप्पर ना कोई रोक ऐ ना कोई कुछ ओह् ट्रालियां भरदे न जिन्ना जिन्ना उं'दा मन करै अपना टिप्पर डैम्पर जो बी है ओह् प ओह् भरदे न हैं ते उ'नें गी बजार च जाइयै बेची ओड़दे न ते इत्थूं बी ओह् प पैहे कमांदे एह् बी बिजनस होई गेआ होर बी बड़ा कुछ निम्बुएं दे बाग न केईं केईं केईं जगह् नैचुरली उग्गे दे निम्बू दे पौधे बगैरा ते लोक लोकें फिर ओ ओह् बी तोड़ी तोड़ियै बेचदे न मार्किट बजार च भला गुजारा होई जा दो चार पैहे होर कमाई लैचे एह् बी उं'दा बिजनस चला दा गै ते हल हुल एह् सब्भ होई गे हल कन्नै बी लोकें दे खेत जेह्ड़े न ओह् जोतदे न बग एह् इं'दे कन्नै बी प बड़े पैहे कमांदे न ते ओह् होर होर बी बड़े न में थोआनू सनाई सकना ऐ और जिन्ना हून पिच्छे जाइयै होएआ हा कि अम्ब दी जेह्ड़ी ही डिमांड बड़ी होई गेई ही लोग बड़े चारा ताईं लोकें गी अम्ब नेही थ्होआ दा ते साढ़े ग्रां जिन्ना कि में तुसें गी पैह्ले सनाया अम्ब बड़े न ते साढ़े ग्रां ऐसा निं ऐ कि असें बड़े अम्ब लाए दे ऐ साढ़े लोकें लाए दे ओह् नैचुरली उग्गे दे न साढ़े ग्रां ते उ'नें सारे अम्ब जिनें जिनें गी बी चाहिदे हे जिनें गी नेईं हे थ्होआ दे हे उ'नें सारें गी असें दित्ते न उं'दे बदले असें पैहे ले न ते जेह्ड़ा साढ़े ग्रां दा अच्छा खासा बिजनस होएआ घट रेट च पैहे दित्ते पे ओह् अम्ब दित्ते असें लेकिन असें शैल ते बधिया अम्ब दित्ते जेह्दे कन्नै लोकें गी होर बी दूर दूर पता लग्गेआ भला एह् शैल अम्ब देआ दे घट रेट च ते ओह् होर लोक आए ते जेह्दे कन्नै साढ़े ग्रां दी बड़ी तरक्की होई